हम जे छै अहाँके फल फूल सब्जी सबचीज उपजाबैके लेल चाहै छी पौधा पौधा होइ छै पौधाके शुभ दर्शन ठीक होइ छै कि बुझलिए ओगाइ सबकिछु उगाउ फूल फल तरकारी सब उपजाबै छी ताहिमे तरकारीमे जे छै तरकारी कहै छै कोबी कोबी खेतमे अल्लू अल्लू बैगन बन्धाकोबी कि बुझलिए आओर ईसब सजमनिके लत्ती कुम्हरके लत्ती कदीमा ईसब फल फूल खूब बढ़िआँ लगै छै उपजाबैमे उपजेलहुँ तऽ बहुत बढ़िआँ तरीकासँ कि बुझलिए देखभाल करलहुँ कि बुझलिए पौधा पौधा अछि से अपना कलममे जेना सबकिछु पौधा लगेलहुँ आमके लिच्चीके कटहरके अनारके ईसब बेलपात जेना भेल बेलपात फूलमे आबैए बेलपातो अइ कलममे लगेने छी ओसबके लेल तोड़ैके लेल सबकिछु उपजाबै छी उपजाबैके लेल फलफूल सब्जी ईसब बहुत बढ़िआँसँ उपजाबै छी कि बुझलिए सब्जीमे अगर फलफूल फूलमे जेना छै फूल सबकिछुके लगेने छी कलममे खेतमे कि बुझलिए गेन्दा अड़हुल अड़हुल बेलपात अरहोरी गन्धोरी फुलकोबी गन्धोरीसब लगेने छी अड़हुल लगेने छी कनैल लगेने छी कनैलके गाछ अइ कनैल उपजाबै छी बेलपात उपजैए सबके फूलसब उपजाबै छी कि बुझलिए कलममे लतामके गाछ से अइ लतामो आओर उपजैए कि बुझलिए अनार अनारोसब उपजैए सम्तो समतोला आओर जे छै बहुत चीज उपजाबै छी कि बुझलिए फलफूल सब्जी तरकारीके उपजाबैके लेल मेहनति पड़ैए कि बुझलिए देखभालके हरदम करैए पड़ैए कि बुझलिए फूलेके गाछ छै तऽ फूलके देखभाल करै छी बहुत बढ़िआँसँ उपजाबै छी देखै छी कि बुझलिए ईसब उपजाबैमे बहुत नीक लगैए हमरासभके हमरासभके ई उपजाबैमे बहुत बढ़िआँ लगै अछि कि बुझलिए हमसभ ईसबके लिए बहुत जागरूक छी आओर रहब कि बुझलिए जागरूक छी पौधा आओर लगबैमे हरदम किछु ने किछु पौधा लगाबिते रहै छी बढ़िआँसँ पौधा आओर लगेलहुँ कि बुझलिए पौधामे पानि देलहुँ सुबह शाम तब देखभाल करलहुँ दवाइ मारलहुँ छिटकावर करलहुँ ईसब करैत रहै छिए बुझलिए आओर फलमे जे छै फलमे कोनो चीज जे होइ छै कीड़ा लागि गेल ओहिमे छिटकावर करलहुँ दवाइ लगेलहुँ कि बुझलिए फलमे सबकिछु उपजैए अनार अङ्गूरके ईसबके लगल अइ तरकारीमे तरकारिओमे सबकिछु उपजाकऽ खाइ छी अपना हाथके कि बुझलिए देखभाल कऽ कऽ पानि तानि सुबह शाम दैत रहै छी ईसब दऽ कऽ सबकिछु खएलहुँ कि बुझलिए गामपर आनलहुँ फलफूल सब्जी उपजाबैमे हमरासभके बहुत बढ़िआँ लगै अछि कि बुझलिए फलके बहुत बढ़िआँ काम होइ छै फलमे बहुत ताकत अछि कि बुझलिए फलमे बहुत बढ़िआँ तरक्की करै छी फलफूलके लेल बहुत बढ़िआँ चीजसब लगेलहुँ कोन कहिआ मार्केटमे कि अएलै ओ फल लगेलहुँ तऽ फलफूल लगेलहुँ